हून अ'ऊं तुसें सारें गी सनाना चाहन्नीं डिजिटल आर्ट और हूमन आर्ट च केह् डिफरैंट ऐ जे तुसें गी पता अजकल साईंस ने बड़ी तरक्की कीती ऐ बड़ा अग्गें बधी चुके दा ब एह् शैल बी गल्ल ऐ ते शैल नेईं बी ऐ कि लोक हत्थें कन्नै आर्ट करदे गै नेईं हैन ओह् कम्यूटर बिच गै पेंट करी लैंदे कम्यूटर बिच गै सब किश बनाई लैंदे ते हून ओह् मजा गै नेईं रेहा हत्थें नै बनाने दा ब मेरा मन्नना एह् ऐ ह्यूमन आर्ट जेह्ड़ा ओह् शैल चीज ऐ बंदे गी खुशी बी थ्होंदी बनाने दी ते मजा बी औंदा ते टाइम बी निकली जंदा ते दो मिन्टें च कम्यूटर बनाई च ओह् ते होई जंदा ते मजा बी नेईं औंदा

मेरा मन्नना एह् ऐ कि बंदे गी अपना आर्ट करना चाहिदा अपने कल्चर गी नेईं भुल्लना चाहिदा हत्थें कन्नै पेंटिंग करनी चाहिदी